साढ़ी गौ माता दा गोहा ऐ साढ़े हिंदू धरम च बड़ा सुच्चा मन्नेआ जंदा एह् सुच्चा मन्नेआ जंदा ऐ पैह्ले जमानै बिच्च जेह्ड़े बचैरे बुड्ढे बड्ढे होंदे हे जैदा ते उ'नें बचैरें कुदै थुक्की ओड़ना ते इ'यै करेओ गोहा गै फेरी ओड़ना ते अजकल्ल भी अजकल्ल ते पौह्चे लांदे न अंदर बाह्र पक्के ते पैह्ले जमानै जेह्ड़े कच्चे गै अंदर बाह्र होंदे हे ते इ'यै गौ डंगर बच्छे रक्खे दे होने ते गोहा फेरना सारे अंदर बाह्र कच्चे गोहा फेरना गोहा जेह्ड़ा ऐ बड़ी साढ़े हिंदू धरम बिच्च इ'यां सुच्ची चीज मन्नी गेदी ऐ जेह्ड़े साढ़ी गौ माता ते एह् साढ़ी पूजनीय ऐ हिंदू धरम बिच्च एह्दा गोहा जेह्ड़ा ऐ बड़ा पवित्तर मन्नेआ जंदा ऐ साढ़े हिंदू धरम बिच्च ते इस्सी जेल्लै फेरना होऐ ते फिर इस्सी थोह्ड़ा पतला करने पौंदा बिच्च पानी पाने पौंदा फिर इस्सी हत्थै कन्नै फेरना पौंदा ऐ पैह्लें जनानियां बचैरियां इ'यै करदियां हियां गोहा फेरने खुल्ले अंदर बाहर होंदे हे सेआने बचैरें केह् करना जेल्लै सेआने होई जंदे हे जेह्ड़े थुक्की थुक्की कुत्थें जाना उ'नें थुक्कन बचैरे ते अंदर गै थुक्कना होंदा फिर जनानियां अजकल्ल आह्लियां ते पौह्चे मारियै ते लशकाई ओड़दियां ते पैह्ले जमानै च केह् करना इ'यै करना कुदै अट्ठें दस्सें दिनें गै कुदै गोहा फेरना कुदै गोहा फेरना ते जिस दिन गोहा फेरना ते फिर कोई ध्याड़ी लग्गी गै जंदी ही फिर सेआने इक जना जने ने गोहा फेरना ते सारे अलग फेरना गोहा फेरने पौह्चे देने इ'यां लशकाई ओड़दे हे अंदर बाह्र गोहे कन्नै गै बड़े सोह्ने लगदे हे उसलै गोहा फेरियै पौह्चा देना इन्ना शैल फर्श मार्बल गी बी माफ करदे हे जेह्ड़े पैह्ले जमाने हे अजकल्ल ते इन्नां जेह्ड़े सेआने बंदे होंदे हे सेआनियां बचैरियां बुड्ढियां होंदियां हां लशकाये दे रक्खदियां हियां अंदर बाह्र अच्छा एह् गौ माता दा गोहा जेह्ड़ा ते एह्दे च बड़े तत्व होंदे न शैल मन्नेआ जंदा साढ़े हिंदू धरम च अजकल्ल बी जैदा लोक फेरदे ऐं तकरीबन बचैरे अजकल्ल जेह्ड़े बचैरे कोई उ'ऐ लै गरीब बड़े न ते ओह् बी अजकल्ल ओह् बी अजकल्ल बी फेरा दे गै न अजें बी कोई सारें घरें कोई पक्के ते बनी निं गेदे हैन बिच्च बचैरे गरीब म्हारियां बी हैन जिंदे गोहा फेरा दे न ते अज्ज तक्कर बी फेरा दे आं केह् करना फिर गोहा फेरने गै पौंदा सुच्चा अपने करने पौंदे अंदर बाह्र कोई किश होई जा फंक्शन होऐ कोई ते शैल गोहे पौह्चे देइयै लशकाई ओड़ने अंदर बाह्र शैल लग्गने बड़े शैल मार्बलें गी माफ करदे हे ओह् गोहे पौह्चे कोई जरा मासा कोई सत्संग कराना इ'यै करने पैह्ले गोहा फेरी लैने आं रसोई बिच्च पैह्लियां माइयां जेह्ड़ियां साढ़ियां कच्चियां होंदियां हां जिसलै रुट्टी पानी बनाना पैह्लें चुल्हियै पौह्चा फेरी लैना गोहा फेरी लैना शैल सुच्ची करियै रसोऽ बिच्च दब्ब दुब्ब सुट्टियै फिर रसोई बिच्च प्रवेश करदियां हां ते अजकल्ल ते ओह्कड़ा है गै निं ऐ अजकल्ल ते नुक्कां लाइयै गै चली जंदियां रसोई दे बिच्च नुक्कां लाइयै गै रुट्टी बनदी ऐ अजकल्ल ओह्कड़ी सुच्च गै निं रेही दी ऐ पैह्लियां माइयां रुट्टियां बनानियां शैल गोहे पौह्चे फेरियै गिद्दियां बनियै फिर उ'नें शैल करने ग'ऊ ग्रास बनाने काएं कुत्तें गी देने ते शैल कम्म करदियां हां पैह्लें बुड्ढियां जेह्ड़ियां होंदियां हां उ'नें गी आलस गै नेही कोई गोहे फेरने दा अजकल्ल आह्लियां फेरी गै निं सकदियां गोहा अजकल्ल आह्लियां कि'यां फेरन थक्की गै जंदियां लक्क पीड़ गै निं जंदी अजकल्ल आह्लियें दियां ते फिर केह् करन अजकल्ल अजकल्ल आह्लियें कोला निं गोहे फिरदे हैन अजकल्ल ते ओह्कड़े जमानै गै निं रेह् गोहे पौह्चे आह्ले पैह्लें बचैरियां मरी जंदियां हियां गोहा फेरी फेरी फेरी फेरी एड्डे एड्डे खुल्ले अंदर बाह्र होने गोहे फेरने अजकल्ल कुत्थें रेह् दे न ओह्कड़े